हँ अहाँके बजै छिए अच्छा कतऽ घर भेल अहाँके घर कतऽ भेल अच्छा अहाँके की प्रॉब्लम अइ

अच्छा से अहाँ कोना बुझलिए जे अहाँके सुगर अइ से जाँच करबेलिए कि हँ तऽ ओकर की लै छिए अहाँ ओऽ दुनू चीज तऽ एक सङ्गे नहि हेबाक चाही कतेक दिन पहिने जाँच करबेने रहिए

ओकर अलावा आओर कि कि होइए हँ

भोरके घुमै छिए करै छिए कतेक देर तक लगभग नहि तऽ मतलब चलनाइ स्थिरसँ चलनाइ नहि होइ छै आब जेना घुमैलए निकलै छिए ने तऽ अहाँके एतबा तेज चलबाक चाही जाहिसँ कि पसीना आबै नहि ई तऽ हँ तऽ ओहि ओहिके लेल तऽ अहाँके ओहिके लेल तऽ अहाँके यूरिन टेस्ट सेहो कराबऽ पड़त एहि दुआरे एहि दुआरे कि ओहूसँ यूरिक एसिड बढ़लासँ सेहो दर्द होइत छै जखन जोरसँ दर्द रहै छै ओ यूरिक एसिड बढ़लासँ बहुत बेसी होइ छै ओहिके लेल अहाँ पानि काफी पिबिऔ बुझलिए पानि काफी पिबिऔ आओर भोर आओर साँझ लगभग आधा घण्टा चलैके हिसाबसँ चलिऔ जे ओतबा काल चललाक बाद अहाँके पसीना निकलै बुझलिए आओर किछु चीज छै जे डायबिटीजके लेल अहाँ घरेलू उपचार सेहो कऽ सकै छी जेनाकि नीमके पत्ता ओकरा अहाँ ओकरा अहाँ खाली पेटमे खाइऔ जामुनके जे बिआ होइ छै जामुनके बिआके सुखाकऽ ओकरा गरदी बना लिअऽ गरदी मतलब पाउडर आओर ओ अहाँ खाएल करू एक चम्मच भिनसर एक चम्मच साँझ मेथी हँ मेथीके भिजाकऽ खेलासँ बेसी फाइदा छै ओकरा दऽ दिऔ चलू ठीक छै ई सब कऽ कऽ अहाँ देखिऔ बुझलिए तकर बाद फेर गप करै छी